जेह्ड़े कि असें मुर्गे शुर्गे रक्खे दे भाइया उंदे कन्नै सानूं फैदा बी ऐ इक गल्लों आंडे शंडे देई जंदे ओह् अद्धे खाई ले अद्धे बेची ओड़ने ते अंडे निं देऐ ते सानूं केह् फैदा फिरी अंडे कन्नै ते साढ़ा फैदा ऐ हून जियां कि कल मेरा गोआंढी ल समझी लैओ सना दा हा कि भला में मुर्गे लेआंदे दे ते कन्नै मू जोड़ी लेआंदी उ'नें पता नी केह्ड़े पिंड दा नांऽ लैदा हा उत्थूं लेआंदे में ते बोलदा दो म्हीने होई गे हालें धोड़ी उन्नै कोई अंडा नी दित्ता मुर्गी ने ते बोलदा में ते डुब्बी गेआ मिगी ते नकसान होई गेआ बिना अंडे दे में गलाया ओह् बी तेरी गल्ल स्हेई ऐ जियां तुसीं न तुसीं अंडे बेचियै पैहा बी कमा ने थोह्ड़ा मता ते कन्नै थोह्ड़े मते मीट शीट बेचियै बी कमाई लैन्ने पैहे एह्दे च बड़ा फैदा ऐ मतलब नकसान बी ऐ ते फैदा बी ऐ जे अगर अंडे देई दित्ते ते फ्ही सानूं फैदा ऐ केईं बारी नेईं दिंदियां मुर्गियां अंडियां अंडे एह्दे च सानूं नकसान बी होई जंदा केईं बारी केह् करना फ्ही अद्धे केईं बारी मुर्गे मरी बी जंदे उंदी बी पूरी इ'यां मतलब कि बच्चें आंह्गर देखभाल करनी उं'दी टैम टू टैम उ'नेंगी फीड पानी हर इक फैसलिटी मतलब टैम टू टैम मिलनी चाहिदी उ'नेंगी जेल्लै निक्के चूचे होंदे उल्लै उ'नेंगी दिक्खना पौंदा ठंडू च कियां रक्खना भला गर्मी च कि'यां रक्खना उ'ऐ स्हाब कन्नै जे अगर असीं उसलै निं दिक्खे निक्के होंदे ओह् बड्डे होइयै कि'यां दिक्खने ओह् निक्के बड्डे होने गै नी निक्के होंदे गै मरी जाने ओह् तां करियै सानूं उं'दा पूरा मतलब ध्यान रक्खना चाहिदा गर्मियें च उ'नेंगी चाहिदे पक्खे कूलर फराटे ठंडा च उ'नेंगी बलोर हीटर भट्ठियां